महावारी ऐं टिमाही मैगज़िन ऐं पढ़णु तमामु सुठी ॻाल्हि आहे छो त हुननि में हर तरह जी साहित्यिक इतिहासिक राजनीतिक हर का शइ जो विवरण मिले थो ऐं मुंहिंजी नज़र में हिकु पाठक खे मैगज़िन्स ज़रूरु पढ़ण खपनि छो त हुन में हर तरह जे नॉलेज मिले थो जीअं त असांजे सिंधीअ में बि घणेई मैगज़िनू आहिनि जीअं रिहाण कुंज आत्म दर्शन ऐं प्रेम प्रकाश संदेश घणेई अहिड़ियूं मैगज़िनू आहिनि जंहिं में धार्मिक ऐं साहित्यिक ॻाल्हियूं मिलनि थियूं उहे असांजे मैगज़िन सां पढ़ण में वधीक फ़ाइदो मिले थो ऐं असांखे वधीक सुठो ज्ञान प्राप्त थिए थो